हलो हलो ख़ुशी ट्रेलर मां तव्हां खे ॿ ॾींहुं पहिरियां पंहिंजा वॻा ॾेई वईमांव तव्हां खे यादि अथव न हुव तव्हां वॻा मूंखे केसिताईं पूरा करे ॾींदव त दीदी मूंखे शनिवार ॾींहुं वञिणो आहे हाणे हाणे शनिवार ॾींहुं मुंहिंजी ट्रेन आहे सुबुह जी त मूंखे जुमे ताईं मिली वेंदा मूंखे मुंहिंजा कपिड़ा अला ॿियामि ॿिया मां छापी चवां की ॿ लहंगा बि आहिनि हूओ बि थोरा मुंहिंजी साइज जा ठाहिणा आहिनि हिकु वॻो बि थोरो ठाहिणो आहे त उहो मां तव्हां खे मोकिले छॾियांव त तव्हां मूंखे जुमे ताईं ॾेई छॾंदव

पर तव्हां ॾिसो हा ॿुधायो पोइ उहो हिकु वॻो मुंहिंजो कान्हे न उहो मूंखे ॿी भेण खे ॾियणो आहे हुन मूंखे सुबाइण लाइ मोकिलियो अथई हींअर हाणे हुन बि हींअर मोकिलियो अथई मां छा करे सघंदमि त तव्हां ॾिसो न थी सघेव जुमे ताईं हा हा हिनजी माप ते ठाहिणो आहे ॾिसो हेवी डिज़ाइन त कान्हे पर मां तव्हां खे ॿियो छा पई चवांव की हूअ त ठाहे ॾिजो पर मां पंहिंजा ॿ लहंगा बि मोकिलियांव थी हूअ मूंखे साइज जा करे ॾींदव हुनखां पहिरियां कान थींदव हा त मां सुभाणे कंहिंजे हथु मोकिलियांव थी या मां ई अची करे ॾेई वेंदीमांव न पोइ जूमे ॾींहुं खणी वेंदीमांव भले हा हा भले जय झूलेलाल